میرے خیال میں اس زبان نے خطے میں دوسری زبانوں کی ترقی کو کئی طریقوں سے متأثر کیا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زبان ایک بہت ہی پیاری اور میٹھی زبان ہے بہت ہی ادب والی زبان ہے جب ہم اس زبان کو بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باتوں سے پھول جھڑتے ہیں اور اس کے علاوہ جب اس زبان میں گانے لکھے گئے اور جب ان لوگوں نے سنا تو وہ گانے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگے لوگ ان گانوں کے دیوانے ہوگئے اس طرح سے یہ زبان لوگوں کے لیے ایک انسپیریشن بن گئی لوگ اس زبان سے سیکھ حاصل کرنے لگے اس کے علاوہ اس زبان میں چھوٹے بڑے اور اپنے ہم سائے کو بولنے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ موجود ہیں اوراسی طرح سے جب دوسری زبانوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے یا تو اس زبان سے کئی چیزیں اپنی زبان میں ملا لیں یا اس سے سیکھ حاصل کر کے اپنی زبان کو اسی طریقے سے ڈیولپ کیا اور آگے بڑھایا